हाँ मैं शहर में ही रहता हूँ मेरे शहर में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद कैलादेवी मंदिर है दूरबटा है सागर है तीमन गढ़ है महावीर जी मंदिर है नरसिंह भगवान का मंदिर है ओर भी काफ़ी मंदिर हैं जो मुझे दिलचस्प लगते हैं ओर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं और मेरे शहर का वातावरण अच्छा है मुझे मेरे शहर के मंदिरों में घूमना अच्छा लगता है वो मुझे काफ़ी हद तक पसंद हैं जेसे मुझे सागर पर जाना बहुत पस अच्छा लगता है दूरवटा पे जाना अच्छा लगता है और काफ़ी ऐसी ऐतिहासिक चीज़े है जो मुझे मेरे शहर से जोड़ती हैं क्योंकि मेरे शहर के अंदर टीका कुंड हनुमानजी का भी मंदिर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और उसकी काफ़ी मान्यता हैं मै सबसे ज़्यादा पसंद हनुमान जी को करता हूँ वैसे तो काफ़ी चीज़ है लेकिन हनुमान जी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है